हेल्ल' ओइ लोगो जुलिया पिकनिकखौ बबेयाव जाहैयो जोंलाय बबेयाव जाहैगोन बेदरफ्रा माखौ लांफानो बेदरा मा लांनो सोरां बारियाव ओमफ्राय बेदरा मा लांगोन

ओमफ्राय संनायफ्रा हजों संहैनो ना न'आव संनानै लांनो ओ औ दे न'खरैनो थांगोन ना न'खर एह होनबालाय मोसानांगोनहाय एसे ओइ जुलिया लोगो पिकनिकाव एसे रंजानायाव मोसानांगोनहाय औ

दामग्राबो लानांगौ अ फुङाव फुङाव थांगोन दे

मोनानानै फैगोन मोना मोना फैगोन

मेल्ला गारि लांगोन दे गारियाव गंबैसे लांनाय गारिखौ बबेनिफ्राय लांनाय गंबेसे लांगोन गंब्रै गंबेसे लांनो गारिखौलाय

मैगं थाइगंफ्रा मैगं थाइगंखौ मा बायगोन मैगं थाइगंफोरखौ मा बायहैगोन बाजाराव

गाननाय जोमनायफोरखौ एसे देलायनांगौहाय लोगो जुलिया रंजानाय बोथोराव बुरैबाबो एसे मोजां गाननांगौ औ देलायखानांगौहाय

दोननोसै दे

औ